शेयर बज़ारि जे बारे में मां थोरो घणो त ॼाणंदी आहियां बज़ारि में उतार चड़ाव त जाम ईंदा आहिनि ऐं हींअर त मंदी जहिड़ो हले पियो पहिरीं त मोबाइल में पहिरीं टी वी में सभु ख़बर पवंदी हुई हाणे हर कंहिं वटि मोबाइल थी विया आहिनि त मोबाइल में डिमेट एप डाउनलोड करे पहिरीं टीवीस जे थ्रू पाण खे ख़बर पवंदी हुई हाणे मोबाइल में पाणि केॾी महिल बि ॾिसी था सघो सॼी डिटेल हुन में अची वेंदी आहे शेयर मार्केटिंग हींअर कीअं आहे जीअं विदेश में मंदी हले पेई सोन जो भाव घटियल आहे त हिते सोन में तेज़ी अची वेई आहे थोरो घणो इंट्रस ईंदो आहे इहो ॾिसण में ऐं हुन जे हिसाबु सां तव्हां पतो बि लॻाए सघो था की हींअर शेयर बज़ारि शेयर मार्केट अप वञे पियो या डाउन वञे पियो